जी हाँ करौली जिले के विचार और विकास के मामलों में बहुत सारी चुनौतीयाँ आ रहीं हैं जिसका सामना करना हमें पड़ रहा है जैसे यहाँ की अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं है एवं वो सामान्य है समूहिक स्थलें हैं जो वहाँ पर सफाई नहीं होती और यहाँ का पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता रहता है यहाँ पर भट्टियाँ एवं जो फ़ैक्टरी होती हैं उनकी वजह से पर्यावरण होता है और राजनीति यहाँ पर राजनीति बहुत प्रचलित है एवं जिससे गरीबों को भी बहुत नुकसान होता है इस ढ़ाचे को बेहतर बनाने के लिए हमें सिफ़ारिस देंगे ये यहाँ कि जो अर्थव्यवस्था है और सवारी है यह हम किसानों को समर्थन कीजिए